جی ہاں میں مڈل جنریشن كا حصہ ہوں اور میں توازن قائم كرتی رہتی ہوں پرانی نسل كے درمیان اور نوجوان نسل كے درمیان اور اس كے لیے جو بھی ممكن كوشش ہوتی ہے ان سب پر برابر محنت كرتی ہوں تاكہ جو ہمارے آبا و اجداد یا اسلاف نے جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ نوجوان نسل ان كو اپنائے كیوں كہ وہی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری پہچان بناتی ہیں ہمارے اسلاف كی ادوار ان كے تجربات اور ان كے جو طور طریقے ہوتے ہیں ان سب چیزوں پر میں پوری كوشش كرتی ہوں اور اس كے لیے میں نے بہت سارے لوگوں كو كہہ ركھا ہے میں اپنے گھروں میں بھی بولتی ہوں كہ وہ اپںے اسلاف كی چیزوں كو نہ چھوڑیں اكثر مجھے اس سلسلے میں كچھ مشكلات كا سامنا بھی كرنا پڑتا ہے كہ لوگ میری بات نہیں مانتے پھر بھی میں انہیں سمجھاتی ہوں ان كے لیے كوشش كرتی ہوں اور ان كے اور ان كو ابھارتی ہوں ان سب چیزوں كے لیے كہ وہ اپنے آبا و اجداد یا اسلاف كی جو كوششیں رہی ہیں ان كو بالائے طاق نہ ركھیں بلكہ ان چیزوں پر جو محنت كیا كریں تاكہ جو ان كی یادیں اور ان كی كوشش رہی ہے وہ زندہ رہے